सारे गी मेरा नमस्कार अज्ज अ'ऊं तुसेंई अपनी बड़ा बड्डा शौक मेरा अज्ज अ'ऊं तुसेंई नुहाड़े बारे च सनान लगां कि मिगी एह्दा शौक कुत्थूं पेआ सब तूं पैह्ले मि जदूं में दसमीं पढ़दा हा ते मेरा इक दोस्त हा जेह्दे कोल बाइक ऐ ही ते ओह् लेइयै औंदा हा ते शैल चलाई बी लैंदा हा ते मिगी घर बी छड्डी ओड़दा हा मिगी बी शौक पेआ कि चलो राइडिंग दा शौक बड़ा अच्छा ऐ मि शौक बी ऐ हा गड्डी गुड्डी चलाने दा फिर मैं इक बाइक लेई लेई सप्लैंडर ते बाइक लैने दे बाद मैं राइडिंग करन जंदा रौंह्दा हा इत्थै बी अपने उधमपुर च गै चनैनी उठी आ हा अपने ग्रांऽ उठी आ कुरली आह्ली साइड़ उठी आ फिर मैं राइडिंग राइडिंग करियै अपना ऐक्सपिरियंस तुसेंई शेयर करना इक बारी मैं तुसेंई गल्ल सनानां अपनी इक बारी मैं अपने ग्रांऽ चली आ बाइक लेइयै ते डैडी होर बी कन्नै गै हे डैडी् होरें आखेआ के जाना दूर ऐ तेल पाई लै टैंकी फुल्ल कराई लै ते बेच कोई मुसीबत निं बनै कोई तेल मुक्की जा जां किश होर बनी जा ते फ्ही तेल दी कमी निं होनी चाही दी आना जाना बी ऐ मैं गे अस दोनों ते हैलमेट पाई दी असें ते मैं चलेआ पंप उप्पर में टैंकी फुल्ल कराई ओड़ी अच्छा फिर में निकली आ फिर निकलेआ ते अग्गै दिक्खेआ कि नाका बी लग्गे दा हा ते लसैंस बी ऐ हा मेरे कोल में डाकूमैंट बी सारे कन्नै पाए दे गड्डी दे हैलमेट बी पाई दी दौनें ते ट्रैफिक आह्ले असेंई रोकेआ उ'नें साढ़ी चैकिंग चुकिंग कीती कुद्धर जा दे किन्ने बंदे ओ हैलमेट पाई दी ठीक ऐ असेंई गाइड कीता कि कि'यां कि'यां चलना तुसें जादा स्पीडक नेईं रक्खनी नार्मल स्पीड च चलना हैलमेट नेईं खोह्लनी जेल्लै चलानी होऐ ते अस चली पे थोड़ी थोड़ी बर्खा बी ऐही उस दिन ते जि'यां जि'यां प्हाड़ै उप्पर चढ़दा गेआ रस्ता गंदा होंदा गेआ साढ़ै रोड़ नेईं बने दे ते ते कुतै चिकड़ बी आई जंदा कुतै लैंड स्लाईड बी आई जंदा लैंड स्लाईड ई साढ़ै पस्सी बी आखदे इत्थै साढ़ै प्हाड़े पस्सियां चलदियां रौंह्दियां न में दिक्खेआ के ट्रैफिक तों बचेआ मैं ट्रैफिक पलीस कोला बचेआ मैं फि्र वैदर आई आ बर्खा चला दी ही चिक्कड़ बड़ा हा फिर मैं राम राम कन्नै गड्डी कड्ढी ओड़ी की पस्सी कोला बी बची जा ते फिर में फ्ही गंदा रोड़ आई आ साढ़ै खड्डे बड़े साढ़ै रोड़ च खड्डे बड़े रोड़ै दा कम्म लग्गे दा जे सी बीयां लग्गी दियां पत्थर बड़े मिट्टी बड़ी इ'यां बड़ेे ड्राइविंग स्किल दे तौर उप्पर मैं अपनी गड्डी कड्ढी लेई घर पुज्जी आ घर पुज्जियै ते में उत्तरियै दिक्खेआ ते सारे टैर गंदे होई ए दे चिक्कड़ै भरोई दे मेरी पैंट बी भरोई दी मेरे शूज बी भरोई गेदे चिकड़ै फिर में घर गेआ मैं घर जाइयै फ्रैश फ्रुश होएया बूट शूट धोते कपड़े चेंज कीते में ऐक्सपिरियंस कीता की साढ़े ग्रांऽ आह्ली साइड़ जेह्ड़ा होंदा रोड़ होंदा बड़ा लम्बा होंदा ऐ शार्ट निं होंदा प्हाड़ियां प्हाड़ियां चढ़ी चढ़ियै जाना पौंदा मोड़ बी बड़े होंदे निक्के निक्के मोड़ होंदे नैरो मोड़ होंदे बंदा जादा स्पीड च बी गड्डी निं चलाई निं सकदा बड़े बल्ले बल्ले चलाना पौंंदी साढ़े ग्रांऽ च तुसेंई पता ऐ की लोकें माल बच्छा बी रक्खे दा होंदा माल बच्छा अगर कोई कुतै अग्गै गै आई जा यकदम भिड्डां बकरियां रक्खी दियां साढ़ै गुज्जर बकरवाल भ्राऽ साढ़े न भिड्डां चारने ई गे दे होंदे भिड्डां बी ध्यान रखना यकदम रोड़ बिच निं आई जा ते उं'दा ध्यान बी रक्खना पौंदा ते एह् में अक्सपिरियंस थुहाड़े कन्नै शैयर कीता कि में अपने ग्रांऽ आह्ली गेआ हा ते कि'यां कि'यां गड्डी चलाई ही मिकी उत्थुआं बाइकिंग दा शौक पेआ हुन मेरे कोल बाइक बी ऐ स्कूटी बी ऐ मैं चक्कर चुक्कर लान जंदा रौंह्ना कदें न्हाने ई जारदे दोस्त तां बी जानें आ और कुदै ग्रांऽ ग्रूंऽ आह्ली साइड़ जाना होऐ कोई दोस्त गै आक्खै चल मेेरे कन्नै इत्थै जाना उत्थै बी चली पौने आं सारें दी मदद बी करी औने आं दोस्त भ्राएं दी एह् मेरा ऐक्सपिरियंस हा जेह्ड़ा में थोआड़े कन्नै शेयर कीता गड्डी कि'यां कि'यां सारें ई सलाह ऐ के सेफ ड्राइविंग करो जादा काह्ली नेईं करनी ते हून मैं बस में गेआ गै गेआ राम कन्नै चलो टैंशन फ्रीऽ होइयै चलो